جذ جذبہ یا احساسات کچھ فنکار اپنے جذبات یا موڈ کے اظہار کے لیے ڈرائنگ کرتے ہیں جیسے خوشی غم تنہائی یا محبت مشاہدہ کوئی منظر چہرہ یا روزمرہ کی کوئی چیز دیکھ کر متاثر ہو جانا جیسے قدرتی مناظر جانور یا لوگ تھیم یا منصوبہ کچھ فنکار ایک خاص تھیم پر کام کرتے ہیں جیسے خواب یادیں ماضی کی چیزیں یا مستقبل کی دنیا تجربہ یا مشق بعض اوقات فنکار صرف مشق کے لیے ڈرائنگ کرتے ہیں تاکہ ان کی مہارت بہتر ہو تخیل کچھ لوگ اپنی سوچ میں نئی دنیا یا کردار بناتے ہیں اور انہیں کاغذ پر اتارتے ہیں آپ خود ڈرائنگ کرتے ہیں اگر ہاں تو آپ کو کس چیز سے سب سے زیادہ تحریک ملتی ہے